असां टैक्स बारे में ही ॼाणींदा आहियूं टैक्स जा टे प्रकार थींदा आहिनि सी जी एस टी एस जी एस टी आई जी एस टी जीअं जी एस टी अगर पढ़ण वारा ऐं विकिणण वारा हिकु ई राज्य जा हुजनि त हू लॻंदो आहे ऐं विकिणण वारा ऐं मोकिलण वारा हू अलॻि अलॻि राज्य जा हुजनि त पोइ आई जी एस टी लॻंदो आहे टैक्स जे बारे में असां हीउ चवंदासीं टैक्स इन पंहिंजे देश में लॻंदा आहिनि पंज पर्सेंट ॿारहां पर्सेंट अरिड़हां ऐं अठावीह पर्सेंट जंहिंमा सरकार असांजा असांजी कमाई मां टैक्स कटे करे पंहिंजे देश में लॻांईंदी आहे पंहिंजे देश जो विकास ऐं ऐं टैक्स जेको आहे न उहा पंहिंजे देश यो विकास सां लॻाईंदी पंहिंजे देश जो अॻियां विकास त पंहिंजो देश अॻियां वधे त सरकार जेकी आहे हू जेका बि वॾा वापारी आहिनि वॾी नौकिरी वारा आहिनि हर कंहिंजी कमाई मां टैक्स ज़रूरु कटींदी आहे छोकी टैक्स सां पंहिंजे देश जो विकास थींदो पंहिंजे देश खे अॻियां वधाइण लाइ सरकार टैक्स कटींदी आहे